असांजे इंडिया में जेका बि वापारी आहिनि हुननि खे ॾाढो सर्पोट मिलंदो आहे जीअं की कोविड जे टाइम ते असांजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वापारियुनि लाइ ॾाढी सहुलतियूं कढी हुयूं ऐं हुननि जे जेको बि किश्तियूं या लॉन जो अमाउंट हुओ हुननि खे अॻियां एक्स्टेंड कराए ॾिनो हुयूं असांजे ॾह वापारियुनि दरामद ऐं बरामद में बि ॾाढो रिवैन्यू कमायो आहे ऐं असांजा इंडिया धंधनि जे करे ॾाढो अॻियां वधियो आहे असांजे ॾह वापारियुनि खे ॾाढियूं सहुलतियूं मिलियूं आहिनि मिलंदियू आहिनि जीअं की बैंक लॉन वग़ैरह बि हुननि जो जल्दी ऐं आसानीअ सां पास थी रहंदो आहे जंहिंसां उहो पंहिंजे धंधे खे अॻियां वधाईंदा रहनि ऐं हुननि खे इहे सहुलतियूं मिलंदियूं रहंदियूं आहिनि असांजे इंडिया में जेका बि वापारी आहिनि हुननि खे हमेशा सुठो ऐं सर्पोट मिलंदो रहंदो आहे मिलंदो रहियो आहे